नंढा ॿार खेती जो कमु पशूपालन जो कमु पंहिंजे बुज़ुर्गु परदादा दादा पंहिंजा माउ पीउ ऐं अड़ोस पड़ोस में जे का कमु कंदा आहिनि उन्हनि खे ॾिसी ॾिसी ऐं उन्हनि खां पुछी पुछी करे सिखंदा आहिनि ॿियों बढ़ई जो कमु उहो बि हू ॾिसी ॾिसी करे पंहिंजे माउ पीउ सां गॾु वञी करे हू सभु कमु सिखी लाहींदा आहिनि ऐं जीअं जीओ मरमत जो कमु मरमत हाणे वेंदा कंहिं सां गॾु पंहिंजा रिश्तेदार पंहिंजे माउ पीउ सां गॾु ॾिसंदा कीअं कमु करनि था छा था करनि कीअं हू उहा थोरो बि थोरी हलाइनि था त उन्हनि खे ख़बर पवंदी आहे कि भाई हिन तरह सां कमु कयो वञिबो आहे आटा चक्की जो कमु थियो जीअं अटा चक्की जो कम मां कंदी आहे भेनरूं कंदियूं आहिनि अड़ोस पड़ोस में अटा चक्की जो कमु थींदो आहे तीअं हुन वेठे वेठे धाणा विझी विझी करे उहो ॾिसंदा आहिनि ऐं सिखी लाहींदा आहिनि पोल्ट्री डायरी जे बारे में बि इअं ई आहे कि उन्हनि खे ॾिसी करे सिखण जो मिलंदो आहे फसलुनि जो उन्हनि खे शिक्षा ॾेई वञिबी आहे भई फसलू हीअं तरह सां विझिबियूं आहिनि एतिरी मात्रा में विझिबियूं आहिनि कीअं विझिबियूं आहिनि केड़े टाइम ते विझिबियूं आहिनि उहो सभु उन्हनि खे पंहिंजे कुटुंब परिवार बुज़ुर्गनि खां सिखण मिलंदो आहे नंढा वॾा जे का हूंदा आहिनि कमु उहा बि पंहिंजे दादा परदादा बुज़ुर्गु हू उन्हनि खे ॿुधाईंदा आहिनि कि भाई ही हिन तरीक़े सां इहो कमु ईअं कयो कंदा त तव्हां अॻियां वधंदा